जी हाँ मैं सिलाइ की तकनीक जिसे फ़ैशन डिज़ाइनर करते हैं अप्लाइ उसको सीखना चाहती हूँ भविष्य में क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है सिलाई बुनाई और कढ़ाई का मैं अपने घर में भी द्वार की जो रहती है चटाई वह बनाती हूँ घर की सज़ावट के लिए अलग अलग प्रकार से चीज़ें बनाती हूँ ऊन की साड़ियों की चूड़ियों से अलग अलग प्रकार का बनाती हूँ जोकि बहुत ही सुन्दर लगता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम इस तरह से उपयोग कर सकते हैं जैसे कि कोई साड़ी है जो खराब हो गई है नहीं पहन रहे हैं उसको घर में उपयोग नहीं कर रहे हैं उसकी हम चटाई बना सकते हैं और भी उससे कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं जैसे कि परदे बना सकते हैं हम बाहर से ऊन लाकर भी ऊन की भी कई सारी चीज़ें बना सकते हैं और हमारे घर में अगर सिलाई मशीन है तो हम अलग अलग प्रकार के कपड़े डिज़ाइन में ब्लाउज़ सूट कुर्तियाँ अलग अलग प्रकार की बना सकते हैं और उनको हम पहन सकते हैं इससे क्या होगा कि हम पहनकर जाएँगे तो बाहर के लोग आकर्षित होंगे और हमारी हमारे पास और ज़्यादा ऑर्डर्स आएँगे ऑर्डर्स आएँगे तो इससे हमारी कमाई भी होगी इससे हमें दो चार फ़ायदे हैं यह पहला फ़ायदा तो हम ख़ुद की ख़ुद के कपड़े ख़ुद के द्वारा बना सकते हैं दूसरे जो लोग आएँगे उनसे हम पैसा कमा सकते हैं तीसरी कमाई यह होती है कि हम घर में पूरे जितने भी जो सामान है वह उपयोग में नहीं है उसका भी उपयोग कर सकते हैं ऐसे ही आगे चलकर हम एक कुछ अच्छा सा अचीवमेन्ट होती है वह हासिल कर सकते हैं यही हमारी सबसे बड़ी ख़ुशी की बात है कि हम कुछ सीख रहे हैं उस चीज़ के प्रति हमारा जो उल्लास है उमन्ग है बढ़ जाता है